हथ जा कपिड़ा जेके हूंदा आहिनि उहे जल्दी उहो था थी वञनि खुली था वञनि सिलायूं पर जेके असां हथ सां सिबूं था न टेलरनि खां सिबायूं था उहे ढंग जा था सिबिजनि पिया रेडीमेड कपिड़ो त मूंखे बिल्कुलु पसंद ई न आहे मां केॾा दफ़ा रेडीमेड कुर्तियूं वठी आई आहियां पर मूंखे न वणंदियूं आहिनि या त हुनजी फिटिंग ईंदी आहे ऐं मूंखे समुझ में न ईंदा आहिनि रेडीमेड कपिड़ा मां त पंहिंजो कपिड़ो वठी करे न टेलर खां ई कपिड़ा सिबाईंदी आहियां हिक त हुनजी सिलायूं बि कचियूं हूंदियूं आहिनि खुली वेंदियूं आहिनि वरी हुननि खे सिलायूं करायो ॿींहर हुननि ते पैसा ॾियो पकियूं कराइण में सिलायूं त इनकरे मूंखे बज़ारि जा कपिड़ा पसंदि न आहिनि रेडीमेड हुनजी फिटिंग विटिंग ईंदी काने हिकु दफ़ो मां वठी आयमि कुर्ती कुर्ती घुराई मॉल मां ऐं हुनजी फिटिंग ई न आई ढंग सां मूंखे वणे ई न पेई मथां सॼो ढीलो ढीलो हुओ त मां उहो वरी न कंहिं मूंखे ॾेई छॾी गिफ्ट कई मां चयोमांसि तूं पाए छॾ मूंखे त इअं वणे न थी त हुन चयई कि ठीकु आहे हुनखे फिटिंग अची वेई पूरी त हुन पाती पर मूंखे त रेडीमेड कपिड़ा बिल्कुलु बि पसंदि न आहिनि मां हिकु बि कपिड़ो अॼु ताईं न वरितो आहे रेडीमेड मां त कपिड़ो वठी करे सिबाईंदी आहियां कपिड़े जी फ़िटिंग बि सुठी ईंदी आहे ऐं शेल्फ लाइफ बि हुनजी सुठी हूंदी आहे पर जेके बज़ारि में कपिड़ा मिलनि था न उन्हनि जो कपिड़ो मूंखे समुझ में ईंदो आहे कपिड़ो सही न थो निकिरे पियो कपिड़ो इअं ई हलको हूंदो अथनि माण्हू पंहिंजो कपिड़ो वठी करे ऐं ठाहिराए त उहे सुठा था बीहनि कपिड़ा पर इहे सही न था बीहनि पिया छो कि रेडीमेड कपिड़नि में कपिड़ो बि हिकु त हलको हूंदो आहे हलको था यूज़ कयनि पिया मॉल में अॼुकल्ह हेॾा महांगा कपिड़ा ॿियों वरी मथां कपिड़े जो ढ कपिड़े जो हिसाबु ई न थो अचे समुझ में कि कपिड़ो आहे छा च ॿुधाइनि हिकिड़ो था कि भई इहो कपिड़ो आहे पर इहो निकिरे सही न थो धोइण खां पोइ इअं थो थी वञे जीअं र रीला ऐं बिल्कुलु पोचा था ठही वञनि कपिड़नि जा मुंहिंजा त हेॾा कपिड़ा पिया आहिनि जेके ऐं ॿ टे त ॿ टे त वरिता हुआ न कि कंहिं कंहिं महिल त मनु कंदो आहे ॾिसी करे रेडीमेड कुर्ती ऐं हिन ते प्लाजो वग़ैरह ते पर मूंखे समुझ में न आया मां त बिल्कुलु ई छॾे ॾिना कि मां त हाणे बिल्कुलु बज़ारि मां सिबियल कपिड़ा वठंदमि ई न मूंखे समुझ में न ईंदा आहिनि मां पंहिंजो कपिड़ो वठी करे सिबाईंदी आहियां